हम आकाश होटल सुपौलमे बराबर भोजन करयलऽ जाइत छियै किआकि ओहिमे न हमरा बहुत ही अच्छा सेवा देलक हँ उपलब्ध करबाबैए तऽ फेर हम ओतय एकटा चीज आर्डर करलहुँ तऽ हमरा आर्डर करलहुँ तऽ ऑर्डर तऽ हम ओहिमे तऽ बार बार खाइते रहहुँ तऽ ओकरा पता रहय जे हम कीसभ खाइ छी हमर पसन्दीदा भोजन छै तऽ फेर ओ मालिक हमरासँ फेर मतलब फेर अथी करय खातिर जे मतलब यही चीज छै तऽ ओ फेर हमरा कॉल करलक आओर कहलक यही चीज है न तऽ हम कहलियै हाँ यही है तऽ हम आ हमर पसन्दीदा भोजन जेना भेल ओहिमे भेल चावल आओर ओ मछली बहुत अच्छा बनाबैत छै आओर मछली ईसभ न ऑर्डर करलहुं तऽ ओ फेर बहुत ही अच्छा रहल आओर ईसभ देखिके मतलब